लगमे हमरा आरके तारामाइ यऽ दशहराके पूजा पाठ अहाँके नओ दिन फल फुल खाए कऽ लोक उपास करैए तारामाइ लग सरस्वती पूजाके दुर्गा माइकेँ भरि दशहरा पूजा पाठ होइ छै आ तारामाइ लग अहाँकेँ पूजा पाठ होइ छै अनेको लोक आबै छै भरि दशहरा कहाॅं कहाॅं सॅं गाड़ी आबै छै भरि दशहरा पूजा पाठ होइते रहै छै अहाँके तकर बाद नओ दिन नवाह होइ छै तकर बाद नओ दिनके बाद अहाँकेॅं दशमीकऽ छागर पड़ै छै पाड़ा पड़ै छै तकर बाद अहाँकेॅं बहुत सुन्दर नीक लागै छै देखैमे लोक ढ़ेरिको रहै छै बहुत सुन्दर नीक लागै छै देखैमे मन नहि होइ छै जे तारामाइ स्थान से आबी समय बीत जाइ छै देखैत देखैत हुनका लग हुनकर महिमा बहुत अगम अपार छथिन बहुत सुन्दर छथिन तारामाइ तारामाइ लग जे अरदसिआ लगाबै छथिन हुनकर पुरा करै छथिन भगवती बहुत सुन्दर छथिन भगवती हमरा आरके हर समय तारामाइकेँ नाम जपिते रहै छियै तकर बादमे कारूबाबा छथिन कारूबाबा ओहो बहुत सुन्दर छथिन कारूबाबा लग जाइ छियै गाड़ीसँ पूजा पाठ करै छियै दूध चढ़ै छै हुनका दूधक धार पड़ै छै सप्तमी कए सतमीके हुनको लग मेला होइ छै ओहिठाम सभ कुछ देख सुनिकऽ फेर आबै छै फेर नओमी के तऽ सतमीके होइ छै अहाँके क़ारूबाबा स्थान मेला आ तकर बाद दशमीकेँ एहिठुना पाड़ा पड़ै छै तारामाइ लग वएह मेला उठिकऽ एतहुँ आबै छै बहुत सुन्दर नीक लागै छै अहाँके की कहै छै कारुओबाबाकेँ मेला एहुँठाम अहाँके